रोटी ठाहिणु चालू कंदा आहियूं त पहिरीं गैस जी सफ़ाई कंदा आहियूं पोइ ऑ टे जी सफ़ाई करे पोइ हथ हथु साफ़ु करे पोइ भा भाॼी फ्रिज मां कढंदा आहियूं भाॼी कढी करे ॿिनि टिनि पाणियुनि मां धोअंदा आहियूं पोइ ई किन भाॼियुनि में जीतु हुजे त उन में ॿाफण में लूणु हैडु विझी करे ॿाफींदा आहियूं चांवर बि ॿिनि टिनि पाणियुनि मां कढी धोअंदा आहियूं ऐं थालु थालु बि साफ़ु करे अटो छाणींदा आहियूं जीअं के इन में घुणो घुणो न हुजे ऐं पोइ रोटी ठाहिण वारे खे बि बासण मलींदा आहियूं पोइ उन में रोटी ठाहींदा आहियूं तेलु थोरो घटि वापिरींदा तेलु मसाल्हा घटि वापिरींदा आहियूं जीअं पाण खे नुकसान ई न अचे ऐं पोइ पाईंदा आहियूं त उन में बि थाली कटोरा साफ़ु करे रखी हेठि चुल्हो साफ़ु कंदा आहियूं ऐं के ऐं ऑटो बि साफ़ु करे रोज़ु उहे रुमाल धोई साफ़ु कंदा आहियूं